घरमे हम सभ खाना बनबै छियै सभ रङ्गके खाना बनबै छियै कभी भात दालि सब्जी बनबै छियै कभी सब्जियै चावल बना लै छियै कभी मीट मछली मीट बना लै छियै कभी मछली बना लै छियै कभी अण्डा बना लै छी आओर जे बनाबै छी हम सभ रङ्गके खाना बनाबै छी ओहिमे हइ कि कुकरमे कभी काल भात बना लै छि आओर पसौवा भात भी बना लै छी आओर हम सभ बनाबै छी पूरी पूरी भी बना लै छी बचका वचका भी बना लै छी आओर एहि सभके लिअ कि करैके पड़ै छै मछ मीट वीट बना मीट बनाबै छी पहिले चावल बना लै छी मीट बनाबै छी आओर पहिले दालि भात बना लै छी ओकर बाद बचका बनाबै छी से बात अछि हम सभ सभ रङ्गके खाना बनायके खाइ छी सभ रङ्गके खाना बनबै छी एक्के रङ्गके खेनाइ केना खेबै सभ दिन सभ रङ्गके खाना बनबै छी अहिके लगि पहिले मछलीके फ्राइ भात चावल बना लै छी एकरे बाद मछली बनबै छी मछलीके फ्राइ करै छी मस्सला पिसिके रखले रहै छी ओहिमे लाल कए कऽ ओकरा डुबाइ देलियै हल्का खदकाके उतारि देलियै मीटमे तऽ कभी काल रसवला मीट भी सभ गोटा खाइ लेलियै कभी काल भुजल मीट भी खाइ छियै हम सभ भुजल मीट भी कभी काल खाइके मन करै छै भुजल मीट भी बना लै छियै बेसीसँ प्याज डालिके बनाबै छियै अण्डा भी हइ तऽ अण्डा भी अण्डा कढ़ी प्याज डालिके बना लै छि प्याज पिसिके डालै छी रस गढ़ियाइके चलते उ भी बना लै छि सभ रङ्गके खाना खाइके चाही आदमीके सभ रङ्गके खाना हम सभ खाइ छी से बात छै सभ रङ्गके खाना हम सभ खाइ छी आओर अपने सब्जी खाइ आओर अपने सब्जी खाउ ठीक छै